खामानिनि अनगायै आं आरोबाव रंजा खुसियै बा गोजोनै थानो मोजां मोनो लोगोफोरजों

गामिनि मानसिफोरजों बयजोंबो रंजा बाजा थानो मोजां मोनो बेनि अनगायैबो गोजान गोजान दावबायनाय लोगोफोरजों ज' जानानै आरो गोबां जायगायाव फ्रेन्डस ट्रिप्स ज' लोगोफोरजों बेरायनाय एबा जयै फेमिलि बेरायनाय बेफोरखौ आङो जोबोदैनो मोजां मोनो बेनि अनगायैबो बोसोर गोदाननि समाव खामानिनि अनगायै लोगोफोरजों ज' जानानै बबेबा मोनसेआव पिकनिक प्लेन पिकनिकनि थाखाय थिरांथा लानाय

खामाननि अनगायै सिनेमा नायनाय

खामानिनि अनगायै फनजों दसे सम फन नायनानै गोसोखौ रेजें खालामनाय बेफोरखौनो आं खामानिनि अनगायै बांसिन मोजां मोनो

खामानिनि अनगायै जोलुर गेलेनाय

खारनाय

खेलाफोर नायनाय जोलुर गेलेनाय नायनाय बेफोरखौ नायनो बांसिन मोजां मोनो खामानि गैयै एबा ओरैनो थानाय समाव